असां चारि भेनरियूं हिकु भाउ आहे मां पंजो नंबर आहियां मुंहिंजी वॾी भेण जी जेॾीमहिल शादी थी तेॾीमहिल मां ॾहें साले जी हुयमि उहो मुंहिंजो जाम ध्यानु रखंदी हुई मां उन वटि घुमणु वेंदी हुयमि ॾाढो हूअ मुंहिंजो ॾाढो ध्यानु रखंदी हुई हुनखां पोइ हूअ चवंदी हुई की तूं मुंहिंजी धीउ आहीं ईअं बि चवंदी हुई की मां ॾहीं थी पढ़ा त मुंहिंजी शादी थी जल्दी वई तूं एॾो जल्दी शादी न कजाएं मां ॻाल्हियूं मुंहिंजी भेण सां सभु शेअर कंदी हुयमि उन मूंखे पंहिंजो ॿारु करे सम्भालियईं मुंहिंजी ॿियो नंबर भेण जीअं मतिलबु मां स्कूल वेंदी हुयमि त मुंहिंजी भेण खे मां चवंदी हुयमि स्कूल जी चोटी ठाहे त मुंहिंजी भेण चवंदी हुई न तूं पाण सिखु पाण सिखु मूंखे जाम डाटंदी हुई पाण सिखु चोटी मां न कंदी माएं त मां ॾाढो रोईंदी हुयमि भई मुंहिंजी चोटी कर हूअ सिलाई कंदी हुई मूंखे चवंदी हुई मां एॾो घर जो कम थी कयां तू कुझु नथी करे तू बि सिख कुझु पोइ मुंहिंजी भेण जी जीअं शादी थी वई उनखां पोइ त मां मतिलबु ॾाढी अकेली थी वियमि मूंखे ॾाढो अलॻि लॻंदो हुयो जाम अलॻि लॻंदो हुयो मुंजे मतिलबु भाउ सां मुंहिंजी न पटिजंदी असां ॿई नंढा आहियूं त ॿई भाउ भेण असां जाम विढ़ंदा हुआसीं ॾाढो विढ़ंदा हुआसीं हिक ॿिए सां पर सभिनि खां वधीक भेनरुनि में चइनीनि में मुंहिंजे भाउ जो वधीक मोह बि मुंहिंजे में ई हुयसि उन चयईं मुंहिंजी शादी भले न थिए पोइ थिए पर मां पहिरें पंहिंजी भेण जी शादी कराईंदुमि जीअं मां वॾी थियमि मुंहिंजी शादीअ लाइक़ु उमिरि थी मां ॿारहं पढ़ी निकितमि त मुंहिंजो भाउ चवंदो हुयो भाई मुंहिंजी भेण खे मतिलबु सुठो घरु मिले त उन मुंहिंजे लाइ सुठो घर ॻोल्हियईं मङिणाई उनखां पोइ मुंहिंजी शादी कराईं भॻवानु जी दया सां मूंखे सुठो घरु ई मिलियो आहे उनखां पोइ मुंहिंजो भाउ मूंखां पुछंदो हुयो भाई तुंहिंजो घरु कीअं अथई सुठो अथई तूं ख़ुशि आहीं हाणे ताईं बि मुंहिंजो भाउ हुननि भेनरुनि ॾे घुमण कॾहिं न वेंदो आहे हमेशह मूं वटि घुमणु ईंदो आहे राखी ॿधाइणु इंदो आहे मां कहिड़ी बि ॻाल्हि जीअं मम्मीअ सां मां शेअर करे सघंदी आहियां पप्पा सां न करे सघंदी आहियां जीअं असांजा पप्पा थोरा स्ट्रिक आहिनि त पप्पा सां कोई ॻाल्हि शेअर न करे सघंदी आहियां मां मम्मीअ सां सभु दुख सुख घर जी ॻाल्हियूं सभु शेअर कंदी आहियां मुंहिंजे भाउ जो बि मुंहिंजे में ॾाढो मोह अथसि मुंहिंजी मम्मीअ जो बि भेनरुनि में मुंहिंजे में वधीक मोह अथसि ईअं त पप्पा जो बि आहे पर पप्पा थोरा स्ट्रिक आहिनि सभई भेनरियूं पंहिंजे पंहिंजे घर में ख़ुशि आहिनि मां बि पंहिंजे घर ख़ुशि आहियां मां पंहिंजी भेनरुनि खां थोरी अलॻि आहियां जीअं मुंहिंजी भेनरियूं मतिलबु पंहिंजे घर में ई रहंदियूं आहिनि वधीक ॿाहिरि न निकिरंदियूं आहिनि मां कीअं थोरो फ्रैंड ठाहियां आहिनि ॿाहिरि निकिरंदी आहियां फ्रैंड सां मिलंदी आहियां घुमंदी आहियां उहो न घुमंदियूं आहिनि न ई उहो गाॾी हलाईंदियूं आहिनि मां गाॾी हलाईंदी आहियां पंहिंजे ॿारु खे छॾे ईंदी आहिंयां वठी ईंदी आहियां उहो गाॾी बि न हलाईंदियूं आहिनि मां पंहिंजी भेनरुनि खां कुझु अलॻि आहियां उन्हनि में कुझु अलॻि गुण आहिनि मुंहिंजे में कुझु अलॻि गुण आहिनि जेके उन्हनि में गुण आहिनि शायदि उहे मुंहिंजे में कोन्हनि मुंहिंजी भेणरुनि जो जीअं घर में वधीक इंट्रस्ट आहे कुकिंग वग़ैरह में मुंहिंजो बि घर में कुकिंग में इंट्रस्ट आहे पर मां ॿाहिरि बि थोरो इंजॉय कंदी आहियां